हेलो हाँ वो मस्ती तो करता है क्लास में वी बहुत पिच्चर क्या वो ऐसे है कि मस्ती करता है बहुत और क्लास में आता है तो सही से बैठता नहीं है और किसी लड़के को मार रहा तो कहीं लड़की को मारता है पढ़ाई ओढ़ाई ढंग से करता नहीं है सर मैडम की बात भी नहीं सुनता हमारी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कोशिस हाँ बट फिर भी आप ध्यान दो आपके लड़के पर ठीक है ठीक है पढ़ाएँगे उसको भी सर आप मतलब स्कूल में आना आप फिर समझाएँगे आपको भी कि ये कैसा मस्ती कर रहा है कैसे बताएँगे हम उसको आपको पढ़ाई ओढ़ाई में तो वो करता है पढ़ाई ओढ़ाई बट वो मस्ती भी बहुत करता है पर ध्यान तो पेरेंट का क्या आपको उसके नंबर पर रहता वो तो जैसे मतलब रिजल्ट आता है तो वैसे ही उसके नंबर आते हैं ठीक है ठीक है पढ़ाएँगे ठीक नहीं नहीं पास तो बिल्कुल होगा वो ठीक है बिल्कुल